شمالی ہندوستان یا اور جنوبی ہندوستان ویسے تو دونوں جگہ کے کھانے ہی ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ شمالی ہندوستان میں راجما چاول دال مکھنی ڈوسا یہ سب کھایا جاتا ہے جوکہ مجھے کافی پسند ہے اور میرے گھر میں میں یہی پکانا زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ کھانے جلدی بن جاتے ہیں اور ان میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی ہوتی ہے جہاں تک بات رہی جنوبی ہندوستان کی تو جنوبی ہندوستان میں بھی اچھے ہی کھانے ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں پر زیادہ تر مچھلی اور چاول کھائے جاتے ہیں جوکہ مجھے اتنے پسند نہیں اور میں اپنے گھر میں ان کو پکانا بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے کبھی کبھار کھا لیتی ہوں لیکن میں اسے پکاتی نہیں ہوں مجھے زیادہ تر شمالی ہندوستانی کھانا بنانا ہی پسند ہے اور میں اس کو بھی کھانا بھی پسند کرتی ہوں